हैलो मखीर बेचना असें लैना तुसें ढाई सौ रपेआ किलो नेईं कुत्थै मैंह्गा ढाई सौ रपेआ किलो मैंह्गा मखीर इन्नी मैह्नत होंदी आं ढाई सौ रपेआ किलो ऐ तुसें किन्ना लैना आं हां मखीर शैल ऐ देसी मखीर घरै दा घर कड्ढे दा डेढ़ सौ रपेआ किलो निं एह् मैंह्गा भी इन्नी मैह्नत कीती दी होंदी ते भी डेढ़ सौ रपेआ किलो मैंह्गा निं ऐ ओह् जी जी इन्नी मैह्नत करना पौंदी थोह्ड़ा चलने आं अच्छा आं अस बेचने आं पैह्लें बी बेचने आं तां में तुसें ई पुच्छेआ हां हां एह् ठीक ऐ